हँ बाजू हँ हँ खुश रहूँ आनन्द रहूँ नहि बिसरि केना जेबै देखिऔ ने एमहर जे चलि गेलियै ने बाहर तऽ कनि तबियत खराब भऽ गेल रहै तैँ अपनेकेँ बिसरि गेलियै तऽ अपनेसभके बीचमे फेर अबैत छियै जे आदेश होयतै से करबै आयँ हँ हँ हँ हँ काज किआ नहि हेतै अपनेकेँ काज जे करयबाक छै हँ हँ हँ नहि तऽ ओकरा तऽ अपनेकेँ योजनामे हम देने छियै आ ओकरा रोजगारसेवकके कहने छलियै जे ओकरा देख लेतै आओर नहि भेलै हँ तऽ फेर ओकर प्रयास कयल जेतै आ देखिऔ आब तऽ हँ ई तऽ छै अपनेकेँ देखिऔ बरसातके समय भऽ गेलै आब तऽ अपनेकेँ माटिके काज अखन नहि भऽ सकतै आयँ एकरा जखने अपनेकेँ पन्द्रह अक्टूबरसंँ काज होइत छै अपनेकेँ प्रथम आयँ नहि नहि सभ बात छै आओर ई बात तऽ छै अपनेकेँ काज हेतै नहि हेतै से बात नहि छै ई बुझिऔ जे मने नहि नहि भरोसा तऽ अपने रखबै करिऔ हमरो अपने पर भरोसा छै ई काज तऽ हम प्रथम करेबै ई काजके अपनेकेँ नहि नहि ई काज हेतै अपनेकेँ प्रथम चरणमे ई एहि बेर काज हेतै पन्द्रह अक्तूबरके होइत छै तऽ अपनेकेँ हँ हँ हँ हँ ओकर नहि ने भेलय हँ तऽ हम अपनेकेँ तुरन्त बी डी ओके कहैत छियै ओ काज हेतै नहि नहि नहि हम ओ काज अपनेकेँ तुरन्त करबा दै छी ओहि लऽ कऽ अपने निश्चिंत रहूँ ओकर काज घरबला पैसा नहि रुकतै ओकर काज करबा दै छियै तुरन्त करैत छियै काज नहि नहि सभटा काज अपनेकेँ जे भी योजना छै ने से आब अपनेकेँ अक्टूबरमे हेतै आओर ई पाइबला जे छै नहि नहि नहि हेतय काज हेतै देखिऔ एहि बीचमे अपनेकेँ हमरो तबिअत खराब भऽ गेल छलै तैंँ कनि काज पछुआ गेल अपनेकेँ अक्टूबरमे हेतै बिल्कुल बिल्कुल

ओ तऽ देखिऔ अपन देखिऔ सुविधाके तऽ अपन प्रयत्न ने कहल जाइत छै अहाँ लग जे पहुँचब हम नीकसंँ तऽ आओर स्वस्थ रहब तखने ने अहाँकेँ काज होयत आओर काजके हम ई गारण्टी दै छी बिल्कुल बिल्कुल नहि नहि अपनेकेँ बातके हम ओ अथी रखैत छियै जे अपनेकेँ काज हेतै आओर ई हम अपनेकेँ अच्छा अच्छा ठीके छै ठीक छै